पैह्लें जीवन दिक्खो ना बड़े सारे नुक्कड़ नाटक होंदे रैंह्दे हे रासलीला होंदियां रैंह्दियां हां जिसी अस रासां आखने होन्ने लेकिन अज्जकल ओह् बड़ियां घट्ट होंदियां न जियां कि मेरे दादा सनांदे हे कि पैह्ले जमान्ने च जिसले ब्याह बी होंदे हे ते दस दस पंदरा पंदरा दिन ब्याह गै चलदे रैंह्दे हे लेकिन हून जेह्ड़ा ब्याह् ऐ ओह् दो दिन च मकाई जिंदे ऐ दिंदे पराने जमान्ने च ते लोकें अगर कुछ कम्म बी होंदा हा ते सारे किट्ठे कुट्ठे होइयै चार चार दिन पंज पंज दिन म्हीना म्हीना ओह् उस जिस बंदे घर ब्याह् व्यूह् होऐ ते कम्म करदे हे किट्ठे होइयै भाईचारा रखदे हे ते रोज शाम्मीं पैह्ले खेलदे हे खूलदे हे सारे किट्ठे रैंह्दे हे कुतै बी जाना हा किट्ठे रैंह्दे हे लेकिन अज्ज एह् सब कुछ छड्डी गेदियां ना अज्ज कोई करदा गै नी इ'यां पैह्ले जमान्ने ते इ'यां होदा हा कि जिसले गोतियां फेरदे होंदे हे ते कधां दे उप्पर बड़े प्रकार दे चित्र बनांदे होंदे हे पैटिंगां चित्रकारी करदे होंदे हे जिसी मतलब लोक बड़ा सराहदे होर घर इन्ने शैल लगदे हे कंधां बी इन्नियां शैल लगदियां ही जियां लगदियां ही कि दुद्धै दी चिट्टियां होर रग बरंगे ओहदे उप्पर जियां बनाए दे होंदे हे उ'नें चित्तर ओह बड़े शैल लगदे होंदे हे लेकिन ओह् जियां जियां टाइम लंघदा गेआ ते घर कच्चे तू पक्के होन लगे मिट्टी दे घर कोई नेईं बनान लग्गेआ पक्के घर बनान लगे ते नां गोह्ती ते कोई फेरदा नेईं पैह्ले जमान्ने च लोक चार चार दिन घर अपने गोतियां फेरदे रैंह्दे होर उं'दा घर बी इन्ने सोह्ने सोह्ने लगदे होंदे हे कि ठंडे घर गर्मियें च कोई ओह् नेईं होंदा हा गर्मिये च कोई गर्मी दा एहसास नेईं हा होंदा सर्दी रैंह्दी गी मिट्टियें दे घरें च होर कन्नै जेह्ड़ा एह् फ्रिज आई गेदा एह् बी ते मतलब केह् आक्खो इसी पराने जमान्ने दे घड़े दे बिच्च पानी पी पी जेह्ड़ा कि माड़ा बी नेईं लगदा हा होर शैल बी माड़ा बी नेहा लगदा होर सेह्त बी बनदी ही जिस घड़े दा पानी पियै लेकिन अज्जकल फ्रिज ने दुनिया बर्बाद करी ओड़ी ऐ केह् आक्खी सकनें चलो कोई नी पैह्ले जमान्ने ते असें नुक्कड़ नाटक होंदे हे डोगरी कल्चर होंदे हा डोगरी कल्चर ते नुक्कड़ नाटक बड़े पंसद आंदे होंदे हे रासां करदे हे लोक नाटक नृत्यक जेह्डि़यां बड़ा शैल होंदा हा इ'यां साढ़े इत्थे बड़े सारे डा राउफ डांस होंदा हा जेह्ड़ा कि बड़ा शैल डांस ऐ अपनी सस्कृति चला दा मैंह्दी चित्रकला ओह् ते लोक अज्जकल भुल्ली गेदे केह् करना पराने जमान्ने च लोक बड़े किस्म दे सिखदे हे लेकिन अज्जकल लोकें गी केह् आखचै फोनै च गै रैंह्दे फोन च भाईचारा ते बिलकुल मुक्की गेदे हां अपनी सस्कृति नेईं भुल्लनी चाहिदी डोगरा कल्चर ऐ जेह्ड़ा साढ़ा ओह् बड़ा बड्डा महान कल्चर हा लेकिन केह् करिये अज्जकल जेह्ड़ा यूथ आ दी ओह् उसी मकांदी जा दी ऐ डोगरी बोली साढ़ी मां बोली इसी ते अज्जकल लोक ते बोलना बी नेईं चांह्दे बट केह् करिये अपने आप कन्नै बट केह् करिये स्याने कैंह्दे ना कि किन्ने गै चिर नमां पराना सौ दिन नमां नौ दिन ते पराना सौ दिन इ'यो गल्ल ऐ कि डोगरी अपनी मां भाशा होर डोगरी मां बोली हमेशा बोलनी चाहिदी सानूं होर एह्दे बगैरा साढ़ा कोई अस्तित्व नेईं रैंह्दा हा